पचास हज़ार सात सौ इक्यावन एक लाख पचपन हज़ार पाँच सौ अस्सी दो लाख तीस हज़ार दो सौ साठ चार लाख अठानवे हज़ार छः सौ पचपन छः लाख निन्यानवे हज़ार चार सौ अनठावन